मैंने तकरीबन दो महीने पहले अमेज़ोन से एक सफ़ारी का ट्रॉली वेयर मंगाया था तो ट्रॉली बैग दो दिनों में उन्होंने डेलीवर कर दिया था और यह लगभग दो हज़ार के आस पास पड़ा था मिनी साइज़ था ट्रॉली बैग आने के बाद जब मैंने उसे खोला और उसमें कपड़े रखे तो मतलब बहुत फ्लेक्सिबल था चैन को लगभग मैंने तीन से चार बार उसे घुमाया तो चैन बहुत अच्छा था बहुत स्मूथली वह ओपन और आउट हो गया इसके साथ ही उसके जो व्हील्स थे वो बहुत अच्छे थे मतलब आप एक बार ऐसे घुमा दे रहे हैं तो वो बहुत ही स्मूथली लगभग तीन चार राउंड में घूम जा रहा है इसके साथ ही जो प्लास्टिक है उसके ऊपर इवेन मेरा एक दोस्त बहुत तेज़ी से उसको पीट रहा था उसके बाद भी मतलब उस पर कोई दिक्कत नहीं हुई वह मज़बूत काफ़ी रहा और इधर से उधर ले जाने में उसे खींचने में भी इवेन कि मिट्टी या दूसरे जगहों से भी मैं जो कि फ़र्श से थोड़ा ख़राब था वो जगह तब भी वो बहुत अच्छे से चल रहा था तो इस मामले में बहुत अच्छा प्रोडक्ट था सफ़ारी का जो बैग ट्रॉली बैग रहा मेरे लिए